साढ़े ग्रांऽ च इक स्विमिंग पूल ते गै गै हा मतलव इयां छोटा जेहा बने दा हा ते उत्थें अस जंदे हे ते हर म्हीनें उत्थें इयां कंपिटिशन होंदा होंदा हा ते पैह्लें ते मिगी आंई नेईं ही स्विमिंग ते जिसलै असैं जाना ते छड़ा इयां मस्ती करनें आस्तै जाना कि हां करनें आं करनें आं दी ने क्योंकि सारे अग्गैं पिच्छें दे जेह्ड़े दोस्त फ्रैंडस हे जैां जो बी हे फिर असेंगी लगदा हा कि चलो कंपिटिशन ते केह् ऐ अस मस्ती करगे जाईयै ते इक बारी ना असैं इयां दस्सेआ असेंगी बड़ी स्विमिंग आंदी अस बड़े मतलव ट्रेंड आं जो बो ते असैं पार्टिसिपेट कीता ते अस गे उध्दर ते जिसलै करनें दी बारी आई ते साढ़े कोला दा होई नी ते अस इयां मतलव गोते खान लगी पे जिसलै करन लगे ते ते फ्रैंडस कन्नैं जियां कि मतलव जियां मतलव इक दो होर हे फिर बी करा लैंदे हे ते दो त्रै होर गे जिनें गी नेंई आंदी ही ते ओह् करने ते सखान ते साह्नू आए नी ते सारे लोग कट्ठे हईयै दिक्खा दे हे कि कियां करा दे न ते साह्नू इन्नी हसी आ दी इन्ना हास्सा आ दा हा साह्नू कि अस उंदे सामनें इयां करा दे हे कि साह्नू बड़ी आंदी ऐ पर जिसलै नेंई करी सका दे हे ते फिर साह्नू इयां बेश्ती बी लग्गै ते असेंगी बड़ा गै हास्सा आ दा हा कि अस बड़ा गै इयां जियां पागल होंदे ना बच्चे बचपनें च होंदा गै ऐ कुश कि कोई चीज़ अस नेंई बी बड़े सिरियस होंनें कुसै चीज़ गी लेईयै ते फिर बी अस करी लैन्ने कि चलो असैं आक्खेआ कांफिडैंस साढ़े च पूरा ऐ अस करी लैग्गे पर इन्ना असान नेंई हा क्योंकि जेह्ड़ी चीज़ आंदी नी होऐ तां पिर उसी करनां कियां ऐं ते फिर जिनेंगी आंदी ही ते उनैं करी लेई ते असेंगी नेंईआंदी ही ते फिर सारा दिन उस गल्ल गी लेईयै अस इन्ना हसदे रेह् हसदे रेह् फिर असैं मतलव कि एह् चीज़ दिक्खी कि एह् चीज़ डिसाईड़ कीती कि होर कुश करगे नी करगे स्विमिंग जरूर सिक्खनी ऐ क्योंकि अज्ज बड़ी बेश्ती होई गेई ऐ साढ़ी ते स्विमिंग सिक्खनी जरूर ऐ असैं अज्ज दे बाद बेश्ती नी असैं करनी ऐ करानी ऐ अपनी ते फिर ओह् दिन हा ते फिर अग्गैं फिर सिक्कियै फिर लग्गेआ कि नेंई एह् बड़ा बेश्ती आह्ला कम्म ऐ ते सिक्खनी पौनी ऐ साह्नू स्विमिंग ते फिर मतलव बड़ा अच्छा ऐक्सपिरिंस पे बड़ा मज़ेदार रेहा हास्सा ते बड़ा आया साह्नू उस दिन मगर एह् ऐ कि बेश्ती हबा होई कन्नैं कन्नैं बट एह् ऐ कि मतलव सब तो अच्छा ऐ ऐक्सपिरिंस एह् हा कि कोई कोई ऐसे ऐपिसोड़ होंदे नै जेह्ड़े तोआनू मोटिवेट करदे नै लाईफ च कि कुश करनें आस्ते ते एह् जेह्ड़ा इक मोटिवेटिड़ ऐपिसोड़ गै हा कि जिसलै चाहे हसी मज़ाक च तुस लेई लैओ जां जियां तुस समझी लैओ ऐटलीस्ट उस ऐपिसोड़ नै इक मोटिवेशन दित्ता कि अगर ओह् लोग करा दे न ते उनैं बी ते सिक्खी दी ऐ ओह् बी ते करा दे न जिन्दगी च ऐसी कोई चीज़ नी ऐ जेह्ड़ी तुस नी करी सकदा दुनियां हवाई ज्हाज चलादी ऐ कोई चीज़ ते करा दे गै ना लोग ऐसी गल्ल नी ऐ ऐ कि इंपासिबल ऐ इन्नी ते इयो ऐ कि जेह्ड़ी मस्ती मस्ती च कदैं कोई इंसान करदा ऐ ते कदैं कदैं सिरियस होई जंदे उस चीज़ गी लेईयै ते स्विमिंग दा बी इयो हा ऐक्सपिरिंस मेरे आस्तै कि पार्टिसिपेट ते करी लेआ कंपिटिशन च पर आंदी ऐही नी फिर बी सोचेआ कि करा लैगे पर जिसलै करनें दी बारी आई ते होई नी ईंदी नेंई ही ते असैं सोचेआ एह् बड़ा मतलव बड़ा आसान चीज़ ऐ जो बी ऐ ते आसान ही ऐ एह् बड़ा डिफिक्लट नी ऐ पर जेह्ड़ी चीज़ आंदी नी ऐ जिस चीज़ दा प्रसिज़र नी पता जिस चीज़ दा सिर पैर नी पता ते फिर ते उस बोल्ले ते ओह् बड़ा बड्डी चीज़ लगदी ऐ ते बाकी एह् ऐ कि ऐक्सपिरिंस ते बड़ा अच्चा हा ते एह् गल्ल ऐ साढ़े ग्रांऽ दी जित्थें अस पैह्लैं रौंह्दे होंदे हे निक्के होंदे ते उत्थें दा ऐक्सपिरिंस हा ते एह् मिगी अज्ज तक नी भुलदा ऐ